मङ्गल ग्रह सुर्य से दुरीके क्रममे हमर धरतीके ठीक चौथम स्थान पर आबै छै हमर ग्रह जकाँ ही मङ्गल ग्रह भी अपन कक्ष पर झुकल छै मङ्गल ग्रह सुर्य के एक चक्कर छओ सए छियासी दिनमे पुरा करै छथि एकर अलावा अपन धुरी पर मङ्गल ग्रह एक चक्कर धरतीके तुलनामे लगभग बराबर समय यानि चौबीस पॉइन्ट छओ घण्टामे लगाबै छै